मैथिली हमरा भाषा नीक लगै छै कोइ बजै छै तऽ कहबै कि ये बैठतियै न हम बड़ा रहै कि छोटा रहै तऽ केकरो हम हकार दुकार नहि मारै छियै यौ यौ बौआ बैठु ने यौ यौ बैठु ने ये दीदी बैठथिन ने ये आ देखै छियै आइ काल्हिमे बच्चा सभ बोलै छै हे हो हे हो कक्का हे हो आ हमरा ई लगै छै अच्छा हे यौ चचा हे यौ पपा यौ ओहिसँ नीक लागै छै भाइ भाइके बोलै छियै यौ भय्या यो भय्या ई चीज भेलै यौ कहे छियै हे भय्या यौ पपा यौ तऽ ई हमरा अच्छा लगै छै मैथिली भाषा हमरा अच्छा लगै छै हमरा नीक लगै छै जे मैथिली भाषा सएह हम कहै छियै ये बैठतियै ने ये कि तऽ कहै छै कि ये अहाँके भाषा बड्ड सुन्दर यहऽ तऽ हम कहे छियै हँ बैठतियै ने बड़ा रहै कि छोटा रहै यौ बौआ बैठियौ ने यै बुच्ची बैठु न यै किए जाइ छी बैठु ई भाषा हमरा ठीक लगैयै नीक लागैया